رقص لوگوں کو صحت مند رہنے میں اِس لئے اے صحت مند رہنے کے لیے اِس لئے وہ کرتا ہے کہ جو رقص کرتے ہیں اُس سے جو سے ایکساسائز بھی ہو جاتی ہے اُس سے صحت مند رہتا ہے یہ رقص کرتے جب وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں لوگ بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اِس سے بہت ساروں کو خوشی ملتی ہے رقص کرنے سے